पशुपालन में सामान्यतः पाले जाने वाले जानवर गाय और बकरी होते हैं लेकिन गाय भेड़ बकरी मुर्गी या इन सभी को पाला जाता है और मेरा मानना ये है कि अधिक जानवर अलग अलग प्रजाति के जानवरों को एक साथ रख कर पालना बहुत ही मुश्किल होता है इसलिए एक ही प्रजाति के जानवर को अगर हम साथ में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उनके खान पान पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और पशुपालन के लिए उत्तम पशु मतलब गाय भेड़ बकरी सभी उत्तम हैं बट लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग पशु होंगे तो उनको खान पान में भी दिक्कत जाएगी और सभी को एक साथ नहीं रख पाएँगे लेकिन अगर एक ही प्रजाति के जानवर रहेंगे तो हम उन्हें बहुत अच्छे से उनका उनके देख भाल कर सकते हैं उनका खानपान पर हम ध्यान दे सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं पशुपालन में लगे रहने के लिए पशुपालन एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़गार भी प्राप्त कराता है रोज़गार के साथ साथ ये आय के मतलब स्रोत के रूप में भी काम करता है इससे हमें आय में आय प्राप्त हो जाती है अगर हम गाय गाय को ही ले लें तो गाय के दूध को जब हम बेचेंगे तो उससे हमें आय प्राप्त होगी और हम बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनसे हम आय प्राप्त कर सकते हैं मुर्गी पालन मुर्गी पालन करेंगे तो उससे भी हमें बहुत आय प्राप्त होगी इसलिए कहा जाता है कि पशुपालन एक मतलब बिज़नेस के रूप में भी कर सकते हैं पशुपालन में आय के स्रोत के रूप में भी है लेकिन अगर हम पशुपालन अच्छे से करेंगे और बहुत ही मन लगा कर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि जब गाय का दूध की बिक्री होगी तो हमारे पास आय के स्रोत बहुत रहेंगे और हम गाँव से शहरों में जाकर बहुत अच्छे से हम आय के स्रोत प्राप्त कर सकते हैं